हमें अपने घर के आंगन या बगीचे में पक्षियों को आकर्षित करने के लिए पानी रखना चाहिए क्योंकि गर्मियों के दिनों में पक्षियों को पानी की बहुत आवश्यकता होनी होती है पक्षियों के लिए दाना भी डालना चाहिए ताकि वो हमारे बगीचे में बार बार आएं और बगीचे में पेड़ पौधे भी लगाना चाहिए ताकि वो पर आकर अपना घोंसला बना सकें और अपने अंडे भी रख सकें हम पक्षियों के लिए दाना और पानी गर्मियों के दिनों में रखते हैं